हांवेन केल्ले ऑर्डर शूज चड बरे हिस्पा भायर इतले बरे शूज हांवें कितलीं वर्सांच जालीं पळोवंकूच ना हाच्या पयलीं एकदां असले घेतलेले मात तितले बरे येवंक ना मात हे तर खूब भयंकरच रे बाबा इतले हलके आनी ताचो सॉल पळयत जाल्यार इतलो सारकी चामडी इतलें बरें एक शूज म्हणटात न्ही कमीत तर येता ते एक वर्स हे शूज जे आसा चड बरे रे बाबा दोन तीन वर्सां येले झरोवन खावपाची पाळी अशें म्हणपाचें हांव कमी धरचो ना हे शुजाक पळयत जाल्यार कोणय तरी केन्नाच म्हणचो ना हलके शूज हे खरेंच भयंकर शूज कित्याक तर हे शूज हांवे घातले उपरांत न्ही चलपाक इतलें हलकें दिसता कितलें बरें दिसता पांयांक सारकें मोव सुकून आमकां पळोवंक मेळटा हे शूज घातले तेन्ना आनी हे चकचकीत जेन्ना लेदराक पॉलीश मारता आवय नवेच कशे दिसता हाका लागून जे लोक हे शूज हिंगा ऑर्डर करतले खरेंच म्हाजो अनुभव न्ही तुमचे कडेन सदांच पावतलो कित्याक तर हे शूज इतले गोड अशें हांव म्हणटा कित्याक इतले बरे शूज हांवें हेच्या पयलीं तरी केन्नाच घालूंक ना